आमच्या वाठारान खूपश्यो अश्यो संद्यो परप्रांतीन येवन तांचो भरपूर फायदो घेतलो ताका लागून चडशे आमचे तरणाटे फाटी उरले तरी आसतना आमचे तरणाटे थोडें कितें आमचे खाशिल्ले धंदे उरल्या तांकां पळोवपाचो आनी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता